आहो अल्लै बी सांबा दे जि'ले दे बिच्च जेह्ड़े ने जेह्ड़े साढ़े लोकल मकान ने ओह् सांबा डिस्ट्रिक्ट च बने होए दे न ते ओवर ऑल जेह्ड़े मार्किट दे बिच्च ते अपने फैक्ट्रियें आह्ली साईड बी जेह्ड़े ने साढ़े ने लोकल हाउस जेह्ड़े न एह् बने दे न ते लोक जेह्ड़े न अपने छोटे हाऊस दे बिच्च बी रेंट पर रौंह्दे न ते अपने सिटी दे बिच्च बी जंदे न ते उत्थें बी रेंट बिच्च अपना लेई लैंदे न बास्तै किराया देइयै ते लोक जेह्ड़े न अपने कम्म बी करदे न फैक्ट्रियें दे बिच्च जाइयै बी कम्म करदे न ते अपने जनानियां बी जंदियां न कम्म करन ते एह् सारे जेह्ड़े हाऊस बगैरा न एह् बने दे अपने फैक्ट्रियें दे आह्ली साईड बी बने दे न हां एह् कच्चे हाऊस ने पक्के हाऊस बी हैन न ते हाऊस जेह्ड़े सांबा डिस्ट्रिक्ट दे बिच्च लोकल हाऊस बी हैन न ते एह् सारे जेह्ड़े ने हाऊस बने दे न